موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے زندگی میں کافی بدلاؤ آئے ہیں جیسے کہ موبائل سے ہم کسی کسی سے بھی دور بیٹھے رابطہ کر سکتے ہیں کسی پریشانی میں ہیں تو ہم اسے کال کر سکتے ہیں یا ویڈیو کال کر سکتے ہیں اسے میسج ڈال سکتے ہیں اپنی ہیلپ کسی بھی کسی سے بھی لے سکتے ہیں کہیں ہم راستے میں پھنس جاتے ہیں تو ہم گوگل پر میپ ڈاؤن لوڈ کر ک میپ اوپن کر کے کچھ بھی جگہ کا نام ڈال کر کے جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کا وہاں کا بایو ڈیٹا لے سکتے ہیں بالکل ایز اٹ از ایسے کی ایسے بتاتا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جانا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ جانا ہے ہماری زندگی میں انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعہ بہت ساری پریشانیاں دور ہوئی ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم آن لائن کسی سے بھی آن لائن ہم کسی سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں آن لائن ہم کچھ بھی اپنے کھانے پینے کی چیزیں بک کرسکتے ہیں کچھ بھی اپنا دور سے دور تک انسان کو اپنی دل کی بات بتا سکتے ہیں آن لائن ہم اوبر بکس بک کر سکتے ہیں اوبر اولا گاڑیاں وغیرہ جیپسی ہر چیز بک کر سکتے ہیں ہم آن لائن اور آن لائن کھانے کے لئے اپنے آرڈر کرسکتے ہیں جیسے کہ ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہمیں کچھ بیماری ہے یا پھر ہم ہمیں گھر سے باہر جانا منع ہے تو ہم گھر بیٹھے بھوکے نہیں رہ سکتے ہم ہم سے کھانا بنانا نہیں آتا ہم گھر بیٹھے بالکل بھوکے نہیں رہ سکتے ہم آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں کہیں سے بھی منگوا سکتے ہیں سویگی سے کہیں سے بھی آرڈر کر کے ہم ڈومینوز سے کچھ بھی منگوا سکتے ہیں اپنے کھانے پینے کی چیزیں وہ گھر بیٹھے دے جاتا ہے ہمیں آن لائن ٹیکنالوجی یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو گھر بیٹھے ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ ہمارے ہماری زندگی میں اس نے کافی کافی سدھار کرا ہے کافی بدلاؤ کری ہے ہماری زندگی میں اور زندگی کو خوشحالی بنایا ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعہ اپنا سمے سمے یوں ہی گزار دیتے ہیں انسٹاگرام ایپ کے ذریعے ریلس دیکھ کر ریلس بنا کر فوٹو لے کر ایفیکٹ اس میں فوٹو کیمرہ بھی ہوتا ہے ٹیکنالوجی مطلب انٹرنیٹ کے ذریعہ ہم موبائل میں ایکس کیمرے بھی ہوتے ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں بیٹھے بیٹھے ہم فوٹو بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے فون میں سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کافی سدھار آئے ہیں ہم گھر بیٹھے کسی کو بھی پے ٹی ایم کر سکتے ہیں کسی کو پیسے دینے ہیں تو پے ٹی ایم کر سکتے ہیں اس کو گوگل پے کر سکتے ہیں اور یہ سب کر کے ہم دوسرے کے پیسے دے سک دوسرے کو پیسے دے سکتے ہیں جس کے پیسے ہمارے پاس ادھار ہیں یا پھر اس کے پیسے اس کے پاس ہمارے پیسے ادھار ہیں تو اس سے ہم اپنے پیسے لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ہم کچھ بھی آئی ڈی اپنا آئی ڈی کچھ بھی اپنی آئی ڈی اپلائی کر سکتے ہیں تو ہمیں گھر بیٹھے ہی وہ بنا کر دے کے گئی جیسے کہ مجھے اپنا پین کارڈ بنوانا تھا تو مجھے اس میں بہت پریشانی ہوئی تھی میں یہاں سے کرول باغ گئی تھی کرول باغ میں میں نے اتنے دھکے کھائے تھے کہ کہاں پہ بنتا ہے کہاں پہ بنتا ہے ایپ اتنا دے اتنا دیکھا تھا میرے جب دھیان میں نہیں تھا میں گھر بیٹھے بیٹھے پین کارڈ اپنے آن لائن بھی بک کر سکتی تھی لیکن مجھے جب دھیان نہیں رہا تھا پھر میں نے گھر پر پھر میری چھوٹی بہن نے گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن آن لائن اسے جو ہے نہ اس کا فارم بھرا اور پین کارڈ کو اپلائی کر دیا گھر بیٹھے بیٹھے میں اس کو دیکھنے لگ گئی کے ایسی ٹیکنالوجی بس دماغ لگانے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے ہم اور اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں ہر طرح کی دنیا کی کیسی بھی خبر ٹیکنو انٹرنیٹ کے ذریعہ ہمیں مل جاتی ہے موبائل ایسی چیز ہے جس نے ہماری موبائل اور انٹرنیٹ ایسی چیز ہے جس نے ہماری زندگی میں کافی بدلاؤ کرا ہے اور اس کے بنا تو مطلب اس کے بنا تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا اب یہ ایسی یہ ایسی ٹیکنالوجی بن گئی ہے اور یہ ہمارے لئے ایک طرح سے ہانی کارک بھی ہے اور ایک طرح سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہمیں پراپت ہوتا ہے جیسے کہ ہانی کارک اس لئے ہے کیونکہ اس کی جو ہے نہ کبھی کبھار بیٹری پھٹ جاتی ہے ایسی ٹیکنالوجی ہے یہ جو کہ کوئی کوئی فون آئے تھے نیوز میں جیسے کہ ایک فون پھٹ گیا تھا تو اس کے بچے بچے بچے کے اوپر جو نہ آنچ آئی تھی اس کے بچے جل گیا تھا تو مطلب ہمارے لئے ہانی جیسے ہر چیز کے جو نا دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے غلط اور ایک ہوتا ہے صحیح تو مطلب دونوں دونوں طریقے سے یہ انٹرنیٹ اور موبائل دونوں طریقے سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعہ ہم اپنی لائف میں کیسی بھی دور سے کہیں کی بھی خبریں دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی نیوز مل جاتی ہے ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعہ ہم کچھ بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی کسی بھی چیز کسی بھی بات کا ہمیں مطلب نہیں پتہ ہے تو ہم گوگل پر جا کر کے سرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب پتہ چل جاتا ہے اور ہم ویڈیو کال پہ انسان کو دور سے دور تک بیٹھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں وہ انسان ٹھیک ہے ویڈیو کال کے ذریعہ واٹس ایپ پہ واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر اور کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ہم اپنی یادیں اس موبائل میں قید کر کے رکھ سکتے ہیں موبائل سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا ہے ہماری زندگی خوشحالی ہوئی ہے جیسے کہ بچے بچے کارٹون دیکھتے ہیں اس میں